जी हाँ हमारे क्षेत्र में परवीन साधनों में बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया जाना चाहिए एवं ऐसे कई मार्ग हैं जहाँ बस ट्रैनों में हमेशा भीड़ रहती है एवं ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यात्रा में संभावित है जैसे कि केरी बैग को हम संभाल के जा सकते हैं एवं हमारे क्षेत्र में परवीन के क्षेत्र में हमें बस सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है उनको ज़्यादा करना चाहिए ट्रेनों में हमेशा भीड़ रहती है इसलिए ज़्यादा ट्रेनों को संचालित करना चाहिए ट्रेनों लेट नहीं करना चाहिए आदि चीज़ें साधनों में सुधार के लिए किया जाना चाहिए